जोंनि भारताव थ' दा बुंनो थाङोब्ला गारि गरा मेरला दंसै जेरै माने गोजान गोजानाव थांनोबाबो खाथियाव थांलाय फैलाय खालामनो बाबो जेन'बा गोजानाव थांनो ट्रेन दं एर'फ्लेन दं मेट्र' ट्रेन दं जाय बे मेट्र' ट्रेना हा सिंजों खारो बिदि आरोना आरो मानसिफ्राबो गाव गावनि गाव गारि बाइक स्कुटि कार बायनानै लायो गावसिनि न'खरनि बाहायनायनि थाखाय आमफाय आगोलनि समाव बिदि गैयामोन आरोना मानोना मानसिफोरना इसिबांबो फैसा गैयामोन आरो दानि जुगावबो खायसे खायसे बायनो हाया बे गारि गरा फोरखौ नाथाय बिसिनि थाखाय जोंहा समाज आव पाब्लिक ट्रेनसर्पट दं आरोना जेरै बास खारो आरो बे अ'थ' थ'थ' बिदि फिसा फिसौ थ'थ' मानि इ' रिगसा बेट्रिजों खारग्रा अ'थ' बेफोर बायदि मेरला खाग्रा दंसै बिसोरहा जाहाथे बिसोरबो थाइसे थायनै रां खामायनो हायो बिखौ सालायनानै जाय मानसिया गारि गरा बायनो हाया बिसोरो बिदि आव गाखोयो आरोना आमफाय गाखोनायनि बदल दस थाखा बिस थाखा जेसेबां गोजान बेसेनि दाम मिलायनानै होयो आरो ना बे द्रायबार फोरनो आमफाय थांलाय फैलाय थ' मेरला दंसै आमफाय मानसि फोरा बो दाना खायसे खायसे जौ लोंनानै गारि सालायो मा सालायो बे जौ लोंबाथ' मानसिना हस थाया ना आमफाय बिदिनो लामायाव जाय मानसिया जौ लोङाखै गारि मोजां सालायदों बेफोरबादि मानसि खौबो बे खायसे खायसे मानसिफ्रा जौलोंनानै सौखारनानै फोथैयो आरोना बिदिनो मेरला जाथाय जायो आरो ट्रेन आवबो दाखलि हायसो ट्रेन जों ट्रेन सौदावलायनानै मेरला मानसि थैदों जाहाथे बेफोरनिबो मोनसे माबा जेंना दं आरोना ट्रेनसर्पट आव ओंखायनो बुंनो थाङोब्ला थ' ट्रेनखौ थ' जों मा खालामनो नाथाय बे ट्रेननि सारभिसा मोजां जानांगोन आरोना जाहाथे बिदि जेंना फैगोन समाव बिदि जाफिना आरो जों मानसिफोरा जौ लोंनानै गारि सालायनाय बाइक सालायनाय कार सालायनाय बेफोरखौ जानगार खालामनानै लानांगोन जाहाथे जाय दाय गैयै मानसि बेहाबो सौदाव फानानै गावनि जिउखौ खहा खालामनानै लानाङा आरो जाय मानसि जौ लोंनानै सौदावनानै आगाद खालामो बिसोरबो बे आगादनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जाहाथे जौ लोंनानै दा सालाय थों बिदि जानांगौ आरोना आरो जोंहा ट्रेनसर्पटनि थाखाय जोंहा मोनसे ट्रापिक पुलिसबो दंखायो बे ट्रापिक पुलिसफ्रा जाय मानसिया बाइग आव थ'' हेलमेट गाननानै सालायनांगौ नाथाय खायसे खायसे मानसिफ्रा हेल्मेट गानना सालाया ना बिफोरखौ बिसोरो लाखिनानै फाइन लायो जाहाथे बिसोरो फैगोन समाव हेल्मेट गान्नानै गारि सालायो जाहाथे हेल्मेट गान्नाया थ'' गावसिनि मोजां जाहाथे एक्सिडेन्ट जाबा बिसिनि खर' आव जेबो आगाद फैया बिसोरो थैनायनिफ्राइबो बासायगोन बिदिनि थाखासो हेल्मेट गानो नालाय ओंखायनो पुलिस फोराबो फैसा लायो जाहाथे बिसोरो बे फैसा होनांजानो गिनानै माबा हेल्मेटखौ गाननानै सालायथों बिदि आरो खायसे खायसे उन्दै उन्दै जायना बैसोयानो जयाखै बिसोरबो गारि सालायोना आरो बिसोरखौ बिसोरखौ हमो आरोना पुलिसफ्रा जाय मानसिया लायसेन्स गैया बिदिनिफ्राय बिदि उन्दै फोरखौ मोजां आनो मोजां आलाय हमनांगौ मानोना नंथारै बैसोआव गारि सालायनानै जेन'बा मालाय दाय गैयै सुबुं मोजां सालायनाय गारि बेफोरखौ बे सालायनो रोंयै मानसिया सौख्लायलाबायबा